नव लख पंजहठि हज़ार ॿ हज़ार नौ सौ नवानवे पंज लख टेवीह हज़ार सत लख अठ हज़ार ॿ सौ टेटीह पंजुवीह हज़ार हिकु